हा मां पंहिंजे स्कूल में ड्रॉइंग सिखी हुई जेका कि मां इलाही अॻिते पुॼी वेई हुअमि ड्रॉइंग सिखी करे माने इलाही ॿारनि खे और सेखारी बि हुई कला पर कोई बढ़िया कॉलेज जैसे कि आहे ललित कला विश्वविद्यालय और इलाही मददगार साबित थियो आहे इलाही ॿारनि खे हुते पंहिंजो हुनर ॾेखारण जो मौक़ो बि मिलियो आहे उतां सिखी करे पंहिंजो करियर ठातो अथऊं और मायुनि जो हिन दिशा में कोई करियर और उहो काने ललित कला विश्वविद्यालय ॿारनि जे लाइ संपूर्ण कलाउनि जो हिकु बोत वॾो केंद्र आहे जंहिं में मि जेको कि बहोत ॿारनि जे लाइ मददगार साबित थी रहियो आहे जय झूलेलाल